हा त हा मां न तव्हांखे पंहिंजे ॿार जी यूनिफॉम ॾिनी हुई सिबणु वास्ते ॿ हफ़्ता पहिरीं ॿ हफ़्तनि जो टाइम खां पोइ तव्हां चयो उहो की भले अची करे खणी वञजा त उहा तयार थी वई छा अच्छा हा उहो सैंट एग्नेस जी आहे ऐं हा नम नम्बर आहे ॿ छ सत अठ नव तव्हां चैक करे वठो ॾिसो तयारु आहे की न अरे अरे भई हुन खे त स्कूल में ॾाढी डांट पइजी वेंदी आंटी हुन जी त मैम ॾाढो चिलाईंदी की भई तोखे एतिरो टाइम ॾिनो तॾहिं बि तू अञा यूनिफॉम में कोन आई आई हा आंटी तव्हां मूंखे चयो हुओ की अची करे हिन तारीख़ ते खणी वञिजा तॾहिं त मां तव्हांखे फोन कयो ॾिसो हाण कोशिश करे कजो बिल्कुलु मां आरितवार जो ॾींहुं बिल्कुल रैडी खपे न त त हुन खे न ॾाढो डांट पइजी वेंदसि स्कूल में अच्छा आंटी तव्हां उहो डिज़ाइनर सूट्स बि सिबंदा ई आहियो न कुर्तियूं ऐं इहे सभु अच्छा अच्छा हूं अच्छा अच्छा त हुनन जी कुझु कुझु आइडिया ॾियो न की घणो सिलाई वठंदो आहे या छा घणा वठंदा आहियो आंटी अगरि मां तव्हांखां ई सिबाईंदी रहंदसि त पोइ त थोरो घटि त कंदा डिस्काउंट ॾींदा न

हा ठीकु आहे पोइ ईअं कंदसि न जॾहिं मां यूनिफॉम खणणु अचां थी पोइ मां तव्हांखां पैसा तव्हांखे मां पंहिंजी नाप बि ॾई छॾंदसि हा न ऐं हिकिड़ो सूट मूं वटि रखियो आहे फ़िलहालु कॉटन जो त मां हिकिड़ो थोरो फिटिंग जे लाइ हकिड़ो ईअं ई हल्को फ़ुल्को सिबाए ॾिसां कीअं फिटिंग मूंखे कीअं फिटिंग अचे थी ऐं तव्हां जेकी सिलाई सही सां हुजे उहो ॾिसजो कारीगर सां ॻाल्हाइजो पंहिंजे ऐं सही जेकी बि थिए उहा ई वठजो आंटी त अॻियां बि मां हा न अॻियां बि पोइ सिबाए सघां हा न ऐं इन युनिफॉम में त कोई दिक़त कोन ईंदी न वरी ईअं न संडे जो ॾींहुं तव्हां ॾियो वरी ख़बरु पियो की

हा हा त ॾिसी वठिजो आंटी सेंट एग्नेस में आहे ट्वेल्थ क्लास में जेको बि हलंदो हुजे हा त मुंहिंजी ॿियूं साहेड़ियुनि बि जीअं पुछियो वेठे कोई सुठी बुटीक ॿुधाए त मां हुननि खे बि तव्हांजो नम्बर ॾई छॾंदीमांस युनिफॉम जे लाइ अगरि हुननि खे सिबाइणी हूंदी त तव्हांखे फोन कंदव हा उहो त ठीकु आहे पर हाणे युनिफॉम जी ॻाल्हि आहे त लॻे थो की टाइम ते मिले बसि छो त वरी स्कूल वारा त ॿुधंदा कोन न है न उहो त हुते त ॿार खे युनिफॉम पाए वञणो ई आए बाकी एम्ब्रॉइडरी वग़ैरह बि कराईंदा आहियो छा हल्की फ़ुल्की मशीन जी अच्छा अच्छा अच्छा ऐं ॿिए स्कूल लॻाईंदा हूंदा जीअं अच्छा ऐं तव्हां वटि बि पंहिंजा कैटलॉग्स हूंदा न ॾेखारण जे लाइ डिज़ाइन रखंदा हूंदा न ऐं हथ तव्हांजा कारीगर बि ख़ुदि जा ई अथव एम्ब्रॉइडरी करण वारा अच्छा अच्छा अच्छा न अच्छा अच्छा हा हा हा हथ में थोरो टाइम वधीक लॻंदो हथ जी एम्ब्रॉइडरी में अच्छा त हुन जो वरी रेट बि वधीक वठंदा हूंदा मश हलो ठीकु आहे आंटी पोइ जीअं हूंदो मां ॿ अचांव थी संडे जो युनिफॉम खणणु ठीकु आहे हा ठीकु ठीकु आहे अची वठां थी संडे जे ॾींहुं ठीकु आहे हा हा हा हा